जब मछली पकड़ पकड़ने जाते हैं ना तो पहले छोटे जाते हैं कि लोग कटिया लेके जाएंगे तो मछली मार लेंगे ये सोचे ज़्यादा पानी है तो जो लेके जाएंगे जाल लेके जाएंगे ओ जाल में मछली फसाएंगे नहीं फसेगी तो उसको लेके जाएंगे कौन सा तीन अंगुर दो अंगुर एक अंगुर मुरा जो फसला होता है फसेला उसको लेके जाएंगे तो मछली मार लेते हैं खाने भर के मिल गया तो ठीक है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पानी का तलाब सूख जाता है तो छोप हमारे यहाँ आते हैं बांस से छोब बनता है उससे पकड़ने जाएंगे ना उससे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ लेंगे छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं उससे जैसे ढाई सौ ग्राम दो सौ ग्राम मछली उससे ज़्यादा आती हैं उसको पकड़ लेंगे जब उसको पकड़ लेंगे ना खाने से ज़्यादा हो जाता है तो गाँव में बिक जाता है ना बजार ले जाकर हम बेच देंगे उसको इसके बारे में तो अब जो जब बहुत बड़ा जो जो जैसे अभी हमारे गंगा जी का जो नाहरा बना हुआ है उसके अंदर जो पानी जो गंगा जी के पानी उल्टा मछली जाती हैं हो जाती तो तब जो हमारा जो तरई है ताल है बड़ोला का जो ताल होता है उसके अंदर जब से पानी जब बहुत छूटता है वहाँ से तो लगाते हैं जाल जाल लगाते हैं फंसने वाले जाल लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसती हैं तो रात रात भर में एक कुंटल दो कुंटल फंस जाती हैं कभी कभी काेई फंस गई तो उसको लेकर बेच देंगे रातों रात सबके घर जो कुजरा होते हैं आके ले जाते हैं मछलियों को तो हम लोग सोचे कि भाई वो लोग बोलते मछली मारे कैसे तो मछली मारते हैं लेकिन वो किसी को दाँव थोड़ी बताएंगे कि मछली मैं कैसे मारा हूँ बिना पानी में कैसे मार लिया और कभी कभी होता है ना इसमें सब बांगुर होती है और सउरी होती है ये जो मछलियाँ होती हैं ना तो कहीं बड़ा तलाब है या तो उसके कोने में बहुत पानी ज़्यादा है एक कोने में उसको गढ़हा बनाएंगे उसको खड्डा करके खड्डा करेंगे और उसका पानी जो है बाहर फेंक देंगे वो सूख जाएगा अब उसको जो चौतरफा से खूब बड़ा चिकना बनाएंगे जिस तरह से पलस्तर करते हैं ना खुब उसे चिकना बना देंगे चिकना बनाएंगे और धीरे धीरे मछलियाँ जो रात में चलेंगी तो उसी मछलियाँ को ऐसे रहेगी पानी बराबर रहेगा ऊ लोग फुट फुट कूदकर सीधे सीधे मछलियाँ सब उसी गड्ढे में घुस जाती हैं जब हम सुबह लोग जाएंगे आज बोट देखने तो कभी उसको अखना बोलते हैं अखना अखना में मछली फंस जाती हैं फिर फंस जाएंगी तो कोई देखता नई लगाया है फसला अखना मैं लगाया हूँ उसे कोई देखे नहीं मछली सब ले जाकर बोरा में भर के उठा लाएंगे और उसके बारे में तो उसको फिर भी गाड़ देंगे क्यों कोई देखे नहीं क्योंकि वो हमारा वो मेरी मेहनत है कि हमारे पास कोई कोई कार्य नहीं है तो वही कर लेते हैं चलो भाई आज कोई काम नहीं था आज यही कर लेते हैं कल में खर्चा नहीं है तो इसलिए मैं ये कार्य कर लेता हूँ और दूसरी बात तीसरी बात ये है जब कही कभी मछलियाँ मारने के लिए नहीं मिली तो वापस भी आना पड़ता है हमको आज मछली नहीं मिली यार आज तो वापस आना पड़ा सोचेंगे फिर फिर भगवान से दुआ करेंगे अरे भाई आज तो मछली नहीं मिली क्या करेंगे घर में खर्चे भी नहीं है फिर से चलो अच्छा आज दिन में जाएंगे साले को तो उठाएंगे कटिया लेके चले जाएंगे कभी कभी गंगा के किनारे चले जाते हैं वहाँ जाएंगे तो जो मलाह होता है मछली वाला उसके पास जाएंगे ओ मछली मारते रहता है तो भाई देखो हमारी तो बिरादरी ही हम लोग बिंद और मलाह हैं केवट जिसको बोलते हैं एक ही जाति है के पास जाएंगे अरे यार क्या हुआ यार ये आज कैसे आना हुआ अरे यार मछली आज नहीं मिली तुरंत देखते थे खाने के लिए मछली है बोले अरे ले जाओ और कितना मछली चाहिए मछलियाँ हमको दे देता है ओ बड़ी मछली दे देता है दे देता है कहे रा अब खा लो खाने के बाद में तो मछली खा लेंगे मछली को लाएंगे फिर इसको पकाकर खाएंगे खाने के बाद बच्चे हमारे खुश रहते हैं यार पापा मछली ले आए हो तो मछली नही तो कहाँ से आ रही चले गंगा जी चले गए यार गंगा जी गए हम गंगा जी से मछली मैं मार के लेके आया कहा ठीक है अच्छी बात है लाए तो लाए तो फट से फटाफट हमारे बच्चे बना लेते हैं बना कर खाना देते हैं घर में ज़्यादा परिवार है नहीं साब हमारी दो लड़कियाँ हैं जो बेटी है वो तो आहिस्ता आहिस्ता मैं शादी करके निपटा दिया हूँ तो जो घर छोटा परिवार है इसलिए मछली कम होता है तो भी चल जाता है ऐसा कुछ नही है मछली कम होता है तो भी हमारा चल जाता है अब तो का एक किलो भी मछली मार के लाए तो हो जाता है अभी बुड्ढे हो गए हैं कितना मछली मारेंगे हाँ गए देखते हैं कहीं जुगाड़ बैठा तो मार लिए मेरे पास औजार है छोप भी है जाल भी है फसेला भी है नहीं तो फसेला लगा दिए रात में पड़ी हुई है सुबह गए देखे तो एक दो फंसा हुआ था मैंने कहा हम मछली मार लिए मछली मार के रख देते हैं और जब मछली मारे तो घर में लाए तो ख़ुशियाँ होती है नहीं ले आए तो ख़ुशियाँ नहीं होती घर में